اتّر پردیش ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ ہے جس میں ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے اور یہاں پر الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں معاشی اعتبار سے بھی یہاں کافی ڈائیورسٹی ہے اور سماجی اعتبار سے بھی یہاں پر الگ الگ دھرم اور مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی وغیرہ وغیرہ یہاں پر الگ الگ زبانیں بولتے ہیں جیسے برج اودھی بھوجپوری ہندی اردو وغیرہ وغیرہ اور یہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جیسے کہ دو ایک دھرم کے ماننے والے لوگ ہندو دھرم والے لوگ شری کرشن جنم دن جنماشٹمی کے طور پر مناتے ہیں تو اسی طرح اسی جنماشٹمی میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور دوسرے دھرم کو ماننے والے بھی شامل ہوتے ہیں اور اتّر پردیش میں ثقافتی تہوار جیسے کہ کھیلو انڈیا یونیورسٹی وائز چلتا ہے